जैसे कि मतलब जैसे जी एस पी का रोज़गार में उतना जो कम था मतलब जैसे भूखा मरता था लोग रोज़गार नहीं था क्या करेंगे भूखे रहेंगे गहरीब आदमी तो रोज़गार करेगा तभी जाकर खाना ऊना खाएगा लेकिन उसको रोज़गार नहीं था तो क्या करें जैसे कि अब हो गया जैसे भाजपा मतलब जैसे कि या तो बूझे कॉन्ग्रेस आब जो है नय तो अब तो सही सलामत भी खेत में भी काम कर लेते हैं और उससे क्या होता है खेत कमाने के लिए जाते हैं उसमें भी सौ पचास रुपया हो जाता है उससे बाल बच्चे जो हैं सुरक्षित से जी रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए मतलब देश में जैसे कि धान हो गया गेहूँ हो गया उसको काटने ऊटने के लिए चले जाते हैं तो यही तो गहरीब आदमी का जो है ना मज़दूरी लगा दिए हैं जैसे कि धान काट के लाते हैं तो उसको तैयार उवार करके उसको जो है ना बाल बच्चा को पालते हैं ठीक जैसे कि दूसरी बात जैसे कि मतलब गेहूँ हो जाता है गेहूँ के सीजन में गेहूँ लाकर काटने के लिए जाते हैं तो वह भी हो जाता है वह भी बाल बच्चे सुरक्षित से खाते हैं और दूसरा मतलब जैसे कि मतलब जैसे कि फसल लगाने के बाद पहले भी इतना मतलब बारिश के मौसम से फसल नहीं होती थी तो गहरीब आदमी तो भूखे रह जाते हैं बारिश होने के बाद फसल जो है अच्छी लगती है अच्छा लगना जहाँ ज़्यादा बारिश होने का भी फसल ख़राब हो जाती है कम थोड़ी बहुत होती तो फसल भी ज़्यादा अच्छा होती उससे क्या होता है ग़रीब आदमी को राहत मिल जाता है जाते हैं खेत में काट ऊट के लाते हैं उसको बैन लाकर के उसको जो है तैयार ओवार करके जो है ना बाल बच्चा को पालते हैं हम लोग को तो यही काम है ग़रीब आदमी हैं तो कहाँ से खाएँगे सरकार ऐछा ऐसा है जो मतलब ऐसा मतलब रोज़गार लगा दिया है तो ग़रीब आदमी सुरक्षित से जी सके और वह जो ग़रीब आदमी जो है तो मतलब मज़दूरी करके बाल बच्चा को अराम से जो है ना पालते हैं यही हम लोग को कहना है ये मतलब महँगाई ज़माना चला आया तो उसके मतलब उतना पैसा नहीं रहता सभी लोग ख़रीदकर खाते हैं हम लोग तो ग़रीब हैं तो ग़रीब ना खेत में मज़दूर करके उससे जो है ना बाल बच्चे को जो हैं पाल लेते हैं महँगाई ज़माना इसलिए आ गया तो महँगाई ज़माना में तो ग़रीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा ऐसे ख़रीदकर लाएँगे खिलाऍंगे मज़दूरी करके थोड़ा लाते हैं तो उससे अराम मिल जाता है और बाल बच्चे भी सुरक्षित से रहता है तो हम लोग तो यही कहना है इसीलिए मतलब हम लोग बोल रहे हैं जैसे मतलब जाते हैं किसी का काम कर देते हैं अब तो ऐसा हो गया किसी के घर में भी काम कर दो उसमें भी दो सौ रुपया हो जाता है काम करने के बाद जो है दोह लाते हैं तो बाल बच्चा को खिलाते हैं हम लोग तो ग़रीब हैं ग़रीब हैं तो इसीलिए मतलब यही काम कर रहे हैं और घर में साफ सफाई बाल बच्चा को कंट्रोल से रहते हैं देखिए सरकार तो ऐसा भी कर दिया है ना जैसे कि इस्कूल खोल दिया हैं बच्चे लोग को किताब कॉपी पाटी भी मिलता रहे उसके बाद खाना भी मिलता है उसका कपड़ा भी मिलता है ड्रेस इसीलिए मतलब ग़रीब आदमी काे बच्चे जो है ना पढ़ रहा है इससे बहुत अच्छा है और हम भी लोग ख़ुश हैं बहुत ऐसा ही रहना चाहिए इससे क्या होता है ग़रीब के अमीर और सबके बच्चे पढ़ लेते हैं और जो है ना होशियार होता है इसीलिए मतलब हम जो है ना हम जो हम लोग जो है ना मतलब ध्यान से बच्चे लोग को जो है ना भेजते हैं इस्कूल जाइए पढ़िए और जो है ना तरीक़ा सीखिए और माश्टर जो होता है गुरू होता है जैसे कि मतलब सुरक्षित से रखता है माँ बाप से बढ़कर